आङो मैया जोंनि खाथिनि गलायाव थांदोंमोन बे गलायाव थांनानै आङो बिसना सादोर नायदोंमोन बे बिसना सादोरखौ नायनानै आङो जोबोद मोजां मोनदोंमोन मोजां मोननानै आङो लानो लुबैनानै गांसे बासिनानै लानानै फैदोंमोन लानानै फैनायनि उनाव आङो न'आवहाय बेखौ सुनानै बाहायफैबाय बाहायफैनानि उनाव आङो बे बिसना सादोरखौ जोबोद मोजां मोनदोंमोन नोंथांमोनाबो अननानै बे बायदि बेदसिटखौ बायनोब्ला बिथांनि बे गलायाव थांनानै बायहैनो हागोन